ए हेल'

गय गय बागान लानायाव गयआ बेसे बेसे दामफ्रा कुन्टेल हिसाब कुन्टेल हिसाब कुन्टेल हिसाब मोनब्ला एकस' कुन्टेल पन्सास कन्टेलसो मोनगोन ना मोना दामआथ' बारा गैयाना दा गयआ गोरलै जाहैबाय दा बारा दाम मोननाय नङा नोङो मोनबा तिन हाजार साराइ तिन हाजारफोरल'सो दा गोरलै गयआ दाम गैया बारा गोरलै देनांसो माग फागुनावसो पास हाजार सारि हाजार मोनो दाथ' तिन हाजार एबा साराइ तिन हाजारल' आंनो बुरजा नांगौमोनना गय कुन्टेलखौ मोनब्ला साथि सुत्तुरसो दे नागिरना दोन दे नागिरनानै एसे देह थाब थाब नागिरदो नांथारगौ आंनो नांथारगौ गय बिजनेस लादां गय बिजनेस खालामनानै जानोसै माथो मावबावनोब्रा मा मावबावनो

औ पन्सास पन्सासो लानोसै आं दे नागिरदो दामफ्रा बुंदो बेसे बेसे एद बांद्रायगोन बांद्रायगोन दामआ आंना आंहा थैथारा होमब्ला एफा बुरजा लानानै दामआ बांद्राया होमब्ला आंहालाय माखौ जानोलै लाबा आंहा दं हनै हानग्रा हाजिरानो होनांगौ गारि भारा दं आरो लांनाय खरसा दं बेखौबो एसे नायनांगोन ना दे दोन्थ'दो दे जाबाय